आं कोई दस्स ज्हार दे अंदर अंदर कोई फोन ऐ में फोन लैना हा केह्ड़े केह्ड़े फोन न थुआढ़े कोल अपने स्हाबै कन्नै जेह्ड़ा ठीक ऐ ते तुसेंगी समझ ऐ एह् ठीक ऐ ते उऐ लैना अपने स्हाब कन्नै लेई देई ओड़ेओ अं ओह्दे बिच फोटो भेजी सकदे व्हाट्सएप उप्पर दुकान कुत्थें नेहें मिगी दुकानां पता निं चलना अं अं ठीक ऐ